अभी शुरू होगा फिर ओकरे बाद कम से कम है जऊन चला था दो सौ तीन सौ सेकेंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलै के अहा खड़ी हिन्दी में बोला फिर ओकरे बाद एकर